मैं एक अच्छा अर्टिश हूँ मैं जब बनाती हूँ आर्टिस किसी का हाउस अच्छा लगेगा उसकी कटिंग बना लेती हूँ उसके कलर पैंट कर लेते हैं उसका मतलब फ़ेस अच्छा लगा तो उसका बना देते हैं जैसा बोलते हैं मेरा क्यों बनना मेरा क्यों बनाई हो तब उसे उनके कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है कि नहीं मुझे अच्छा लगा तब हम ने ड्राॅइंग बनाया है मुझे किसी का मतलब कि गार्डन अच्छा लगा तो हम गार्डन बना लेते हैं उसका कलर करते हैं तब सब बोलते हैं मेरा इतना बनाओ हमें ये मेरा चीज़ है हमें अच्छा लगता है तो आप क्यों बना रही हैं बनाना पड़ता है और अच्छे अच्छे जैसे फ्लावर किसी ग़रीब मेरे पास नहीं है वैसे तो हम उसे देख के बनाते हैं वो अच्छा लगता है तो बोलते हैं कि क्यों बना रही हो मेरा ये सिर्फ़ मेरे मेरे घर में रहता है तो आप आलू बनाने हम बोलते हैं आलू बनाने में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब कोई चीज़ पसंद आता है तो हम उसे आर्ट बनाते हैं किसी के घर कभी रहता है उसका कटिंग अच्छा लगा तो हम उसे बना लेते हैं आर्ट में और हमारी जो अब बग़ल इतना ख़ूबसूरत एक गार्डन है हम उसे बनाते है तो ये सब बोलते है कि नहीं मेरे गार्डन का मत बनाओ क्योंकि ये मेरा गार्डन है तुम उसका चित्र क्यों बनाओगी और उसका कलर भी बहुत क्यूट है और बहुत प्यारा लगता है और सब बनाने के बाद जब दिखाते हैं हम कि देखो हमें बनाए तो बोलते हैं कि नहीं तुम मेरा गार्डन क्यूँ बनाए अच्छा नहीं लगता अब नहीं बनाना अब से तू ऐसे स्विम तो हम ने मैत्री से आर्ट कोई लड़की का आर्ट हमें अच्छा लगता है उसे बनाए तो वो बोली मेरा क्यों बना रही हो हम बनाते हैं हमें अच्छा लगा से एक जब मलब बनाने के बाद उसे दिखाते हैं तो बोलती हैं ये तो मेरा है क्यों बनाई तो अच्छा लगा इस लिए बनाते हैं इन सब कठिनाई को झेलते हुए हम अच्छे ड्राॅइंग बनाते हैं यही सब अच्छा लगता है हमें तब अब ये आप बहुत अच्छा लगा